औ नोंगौ भारतआव गोबां फालांगिरिफोर दारिमिनारिफोर आरो दैदेनगिरिफोर दङ जाय भारतखौ बिरोंदामिन सोलोंथाय रंजाथाय आरियावहाय जौगाथायाव लाबोदों दा आं सानै फालांगियारिफोरनि मुंखौहाय गिबियावनो रायखांनो सानदों सासे जेरैहाय टाटा कम्पानीनि सियारमेन रतन टाटा आरो रिलायेन्स पाब्लिक कम्पानीनि सियारमेन मुकेश आम्बानीनि सोमोन्दै आङो रायखांगोन जेरैहाय टाटा कम्पानीया जिदाइनजौ द'जिदाइन मायथाइयावहाय गायसनदोंमोन दा बे गायसन्नाय जायगानि मुङानो जाबाय बम्बे दा बेयावहाय बियो गोबां टाटा कम्पानीनि गेजेरजोंहाय गोबां प्रडाक्शफोर दिहुन्दों जेरैहाय केमिकेलस दिहुनदों बियो स'नानि दिहुनदों बियो संख्रिनि दिहुनदों बियो सिमेन्टनि दिहुनदों बियो स्टिलनि दिहुनदों बियो आरो टि एबा साहानि दिहुनदों बियो दा बियावहाय बे दिहुननायनि जोहै जोंहा भारतआवहाय आङो जौगानायखौ फैदों होननानै सानो मानोना बिथांमोननि कम्पानीयावहाय एबा टाटा कम्पानीयावहाय दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लेखा रोंनानैहाय खामानि मोन्दों एबा सुबिदा मोन्दों एबा गाव गावनि लाइफआवहाय दा एबा गाव गावनि लाइफआवहाय गसंथानो थाखाय दिनै सुबिदा मोन्दों जुदि नैबेफोर बायदि कम्पानीया गैयामोनब्ला जोङो दिनै लाइमोनफोरा रोंनानैबो रोङैबायदि आला गला जाना थागौमोन नाथाय नैबेफोर बायदि गिदिर कम्पानीया दिनै जोंनि भारतनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय बेखाराव दोनाबालासिनो लाइफआवहाय मोनसे मोजां एबा मोजां जिउ खुंलांनो थाखाय आवगायनाय फैदों दा नैबे टाटा कम्पानीया मोनसे भारतआवनो जोबोद गिदिर कम्पानी बा बिखौ मिथियै रावबो गैया जायखौहाय रदन रतन टाटाया सियारमेन जानानै नैबे टाटा कम्पानीखौ सलायगासिनो दङ दा बेयावहाय जोंहा गोबां इमप्लइएस एबा खामानि मावग्राफोरा हाबनानैहाय गाव गावनि जिउआवहाय एबा गाव गावनि जिउखौहाय दैदेनलांगासिनो दङ थिग बियो नैबे प्रडाक्शनि अनगायैबो आरो माखासे सारभिसिसबो दङ टाटा कम्पानीया जेरैहाय फाइनान्स सारभिस दङ ह'टेलस दङ इलेक्ट्रिक पावार दङ एयारलाइन दङ इ कमार्स दं दा नै बेफोरो गुबुन कान्ट्रि एबा गुबुन हादरनिफ्राय फैनानैहाय नैबे सारभिसिसफ्रावहाय सारभिसिसफ्रावहाय सारभिस लाफैनो हादों दा नैबेफोरबो जोङो गुबुन हादरावहायनि मोनफा मोनफा सिनायथि हैनाय हा दा बिहाय जोंहा गोबां इमप्लइसफोर दङ एबा खामानि मावग्राफोर दङ जेरैहाय जोङो रायखांनो हायो थुलमुल से लाख नैजिदाइन रोजा दा नै नैबेफोरबायदि लाइमोन एबा सुबुंफोरा रोंनानैबो दा नैबेफोरबादि मोजां कम्पानीयाव हाबनानैहाय गावनि लाइफखौ दानानै लानो हादों आरो बेनि अनगायै मोनसे जोंनिनो भारतआवनो मोनसे रिलायेन्स पाब्लिक कम्पानी जायखौहाय जों बयजोंबो मिथिजाथाव दा नैबे कम्पानीनि दैदेनगिरि बा सियारमेन मुकेश आम्बानीनि मुंखौबो जोङो रायखांनो हायो दा नैबे मुकेश आम्बानीनि रिलायेन्स कम्पानीयावबो जोंनि भारतनि गोबां इन्जिनियारफोर बा टेक्निकेल आयदायाव रोंनाय सुबुंफोरा इंगेस जानानै गोबां बेटन बा दरमाहा लानानैहाय गावनि लाइफआवहाय मोजां जिउ खुंलांनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे माखासे बेनि प्रडाक्ट जेरैहाय अयेल एबा थावनि प्रडाक्ट गेसनि प्रडाक्ट ओमफ्राय पेट्र केमिकेल प्रडाक्ट नैबेफोरावहाय गोबां इंगेसमेन्ट जानानै थादों नैबेफोर बायदि जायफोर रोंनानै थानाय सुबुंफ्रा दा नैबेफोर बायदि कम्पानीनि थाखायनो नुवाखै बेसे देब्लाप जादों आरो गुबुन हादरनि गोरों गोरों सुबुंफ्राबो नैबेयाव मावफैदों अब्ला बे मावफैबाय नालाय गुबुन हादरावबो मिथिहैबाय दा बेनिखायनो जोङो नैबे रतन टाटा आरो मुकेश आम्बानीखौ जोङो साफा साफा गिदिर फालांगिरि हिसाबै रायखांनो आरो बिसोरो जोंनि भारतआवहाय गोबां जौगानायखौ लाबोदों होननानै बुंनो हायो मानोना बिथांमोननि प्रडाक्स बायबा बिथांमोननि कम्पानीफ्रावहाय गोबां सुबुंफ्रानो खामानि मावदों अब्ला नैबेयावबो देब्लाप जाबाय ओरैनो बेखार थायासै बेखार थायोब्ला देब्लाप जानाय नङामोन दा गाव गावनो रां आरजिनो हाबाय गावनि लाइफखौ गावनो दानानै लानो हाबाय आरो बेजों लोगोसे माखासे साब्सिडिसबो दंबावो जेरैहाय जिअ प्लेटफर्म दं जायखौहाय जोङो जिअ ना जिअ जोङो बाहायगासिनो नै दा नेटवार्कनि गेजेरजों दा नैबेफोरबो मोनफा मोनफा बिराद गिदिर खामानि दा बेवहायबो गोबां सारभिसिसफोर हाबनानै दङ इमफ्लइसफोर हाबनानै दङ बेफोरबायदि कम्पानीफोरावहाय बिजों लोगोसे जिअ बि पि दङ दा बेनिखायनो नैबेफोर इन्डासट्रिफ्रावहाय एबा नैबेफोर फालांगिरिनि थाखाय माखासे इन्डासट्रि एबा प्रडाक्सफोर दिहुननानैहाय जोङो जोंनि भारतखौहाय गोबां मुं खालामनो हादों दिनैहाय जोङो मुकेश आ्म्बानी मुकेश आम्बानीया मुलुगनि गेजेरावनो सासे धोनि सुबुं होननानै टप तेन लिस्तआवहाय मुं मोननो हादों अब्ला भारतआ बेसे गोग्गानाय फैदों नैबेफोर सुबुंनि थाखाय दा बिथांमोना बिलियनारि ना बिलियनारि बिसोर गुबुन हादरावहायबो बिसोरखौ गोबां सिनायो बेनिखायनो बिसोर सिनायबाय नालाय जोंनि भारत हादराबो बिसोरनि थाखाय मुं मोनबाय जौगादों होननानै जोङो मोनथिनो हाबाय